ठीक ठाक तुस सनाओ हांजी पत्नीटाप अच्छा अच्छा ओह् में औना जनाब परसूं औना हंजी तुस जनाब जम्मू गै आएओ हांजी पत्नीटाप जनाब में कोई हून सीजन दस्सा दा भई अगर बरखा पेई मेरे पुज्जने तक तां होई सकदा कोई इक दो दिन र'वां ते अगर बरखा नेईं पेई मौसम साफ होई गेआ ते तां होई सकदा चार पंज दिन बी रेही सकदा हांजी होर भी अग्गें पिच्छें सनासर जा चली जाह्गे कोई निं जनाब हांजी हांजी बिल्कुल जनाब जनाब कुदै इ'नें एरियें बारे च गेदा निं ऐ में बा हून चल चलगे अगर मौसम साफ रेहिया तां पैसे जनाब हून तुस ड्राईवर लोक ओ तुसे ईं केह् सनाना में तुसे ईं आपूं पता होंदी किन्ने तुस साफ बोल्ली जाना तुसें हांजी हांजी पंजाब मे पता पिछले बारी में पंज दिन रेहा हा में उत्थ दित्ता हा पर डे दा दिंदा रेहा सतारां सौ दिंदा रेहा निं में फिलहाल

बिल्कुल जनाब चलो दो ज्हार देई ओड़गा पर डे ठीक ऐ सर जी जनाब जम्मू पुज्जना में जनाब मेरी ऐ जना जम्मू पुज्जना में में कोई लगभग कोई दस्स बजे दे करीब पुज्जना जम्मू हांजी ठीक ऐ जी लंच असें भी उधमपुर गै करना

शुक्रिया थुआढ़ा जी